यदि आपको आपके शरीर को बिलकुल स्वस्थ रखना है और मन को बिलकुल शांत रखना है और आप बिलकुल फ्री महसूस करना चाहते हैं तो योग करना बहुत ही अच्छा है और योग करने की कोई उम्र नहीं होती है बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक कोई भी योग कर सकता है योग से तो आप स्वस्थ ही रहोगे उससे कोई बीमारी तो होगी नहीं और वैसे तो जो पाँच साल के जो बच्चे हैं पाँच साल से हम योग करना स्टार्ट कर सकते हैं अगर पाँच की उम्र है तब से योग करना स्टार्ट कर सकते है योग करने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं पाँच साल के जो बच्चे हैं अगर हम उनसे योग करवाना चा चालू करवाते हैं या वे योग करना चालू करते हैं तो उनका जो मन है वह बिल्कुल शांत रहता है और बच्चों के अन्दर उस समय अगर आप योग करवाओ तो उनका जो दिमाग है उसमें व्रिद्दधि होती है जो उसका दिमाग है वह उनका ध्यान केन्द्रित करना है अगर आप उनसे योग करवाओ तो उनका जो पढ़ाई कर पढ़ाई में उनका मन लगेगा वे पढ़ाई अच्छे से करेंगे उनका ध्यान बिलकुल पढ़ाई में लगा रहेगा और उसको आलावा वो बिलकुल स्वस्थ रहेंगे वे चिड़चिड़े से नहीं होंगे वह उनका ध्यान गेम से निकलेगा योग में लगेगा ऐसे चीज़े होती हैं तो बच्चों से योग करवाना चाहिए और उसके अलावा तो योग करने के बहुत ही फायदे है योग से जो हमारा तनाव है वह दूर हो जाता है लगभग मतलब पछत्तर परसेंट तनाव आपको लगता है की कम हो रहा है जो किसी किसी को न हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनका दिल बहुत जोरों से धड़कता है तो अगर वे योग करें तो उससे उनकी जो हार्ट की जो गति है वो कम हो जाती है मतलब हिर्दय की गति धीमी धीमी पड़ जाती है और जो किसी को दिल से सम्बंधित कोई बीमारी है कोई समस्या है तो योग करके उस बीमारी को भी खत्म किया जा सकता है उससे मदद मिलती है अगर किसी लड़की को लगता है की उनके चेहरे पर ग्लो नहीं है उनका चेहरा चमकता नहीं है तो ऐसे कई प्रकार के योग होते हैं मतलब योग करेंगे अगर हम प्रोपरली तो हमारी जो स्किन है वह भी चमकने लगेगी उस पर भी ग्लो आएगा किसी किसी के अन्दर बहुत चिड़ चिड़आहट होती है और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उन वे सहन नहीं कर पाते हैं तो योग करने से सहन शक्ति भी मिलती है सहन शक्ति को बढ़ावा मिलता है सहन करने की एक शक्ति आती है और आज कल देख रहे हैं लोगों में मोटापा कितना बढ़ रहा है तो कई लोग तो सिर्फ़ योग प्राणायाम योगा इसलिए करते हैं की उनका वज़न घटे तो योग का एक सबसे बड़ा कारण यह है की अगर किसी को वज़न घटाना है मोटापा कम करना है तो योग करना चाहिए जो हमारा शरीर है योग करने से बहुत फुर्तीला बनता है हमारे अन्दर वह आलसपन नहीं रहता है अगर हम योग करे तो इसके बाद अगर हमको लगता है की हम बहुत थक चुके हैं ऐसा होता है न की हम काम नहीं करते फिर भी हमको थका थका सा लगता है तो अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत आराम मिलेगा हमको एसा लगेगा ही नहीं हम थक चुके हैं और नींद भी अच्छी आएगी तो योग करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अब योग कर लेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी होता है किसी किसी को नींद नहीं आती है शांति महसूस नहीं होती है ऐसा लगता है की सो गए फिर भी नींद पूरी नहीं हुई है अगर हम योग करेंगे तो हमको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और दिमाग भी योग करने बहुत शांत रहता है बिलकुल भी दिमाग में कुछ नहीं चलता है बहुत अच्छा लगता है योग करने से हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं शरीर बिलकुल स्वस्थ रहता है इसलिए योग करना बहुत ज़रूरी है